मैथिली भाषाके की गलत धारणा छै मैथिली हमसभ मिथिलाके रहनिहार छी मैथिली भाषाके आन कोनो क्षेत्रमे नीच दृष्टिसँ देखल जाइत छै जब हम सभ पढ़ैत रही सी एम कॉलेजमे तऽ ओहिठाम जे छै से आन भाषा भाषीसभ इंग्लिश पढ़निहार मैथ गणित पढ़निहार सभ कहथि जे अहाँ कोन विषय रखने छी तऽ हमसभ कहू जे मैथिली रखने छी तऽ एह्ह मैथलिए पढ़ैत छी तऽ एखनहुँ जे छै से एहन धारणा छै जबकि हर विषय अपन आपमे जे छै से एकटा अपन हस्ती छै जेहने अंग्रेजीके मूल्य छै तेहने गणितके मूल्य छै तेहने मैथिलीके सेहो स्थान छै अपन आ मिथिलाके लेल जे छै से मैथिली जेहन छै तेहने अमेरकाके लेल अंग्रेजी छै तऽ जौँ अमेरिकन कहैए हमर भाषा अंग्रेजी बड्ड पैघ अछि तऽ हमरो ई गर्व अछि जे हमर मैथिली मिथिलाके लेल बड्ड पैघ भाषा छी अपन भाषाके हम कखनहु नहि छोड़य चाहैत छी विदेशमे रही या माय बापक सामने बाजी या बच्चाके सामने बाजी हमर मैथिली बड्ड पैघ अछि एतबे जे छै से हमसभ गर्व रखैत छी जेहने इंग्लिशक लोक पढ़निहार या अमेरिकामे रहनिहार या इंग्लैण्डमे रहनिहार अपना भाषापर गर्व करैत छथि तहिना हमसभ मिथिलामे रहिके मैथिलीक जे छै से गर्व करैत छी लेकिन आन आदमी आन क्षेत्र आन कोनो शहरमे एहि चीजके जे छै से लोक गलत बुझैत छथिन जे मैथिली बजनिहार मैथिली पढ़निहार एखनहु जे छै से एखन हुनकरसभके स्तर जे छै से नीच छैन्ह एखन विकास नहि भेलैए मैथिलीमे जे कि मैथिली भाषाके जे छै से संविधानके आठम सूचिमे जे छै से सेहो लागू कयल गेल हेँ आ तकर बावजूदो जे छै से आन आन शहरमे एकरा एखन तक लोक नीच बुझैत छै छोट बुझैत छै